फोटो खीचैके लिए किछु लोक तऽ या मोबाइल से ही घीच लै छै अपन घरेमे आओर जेना जेनाकि शादी विवाह आब हुए लागै छै तऽ लोक तऽ कैमरो मँगाबै छै कैमराके फोटो अलग होइ छै मोबाइलके फोटो अलग होइ छै तऽ किछु डिफरेन्स तऽ जरूर पड़ै छै ओहिमे फोटोमे तऽ बिशेषके लोग जे छै आब घरमे ही फोटो घीच लै छै ओकरा निकालि लै छै लोक जाकऽ ओतऽ बजारमे जाकऽ आ ओना तऽ विवाह शादी जेना कोइ आब मर्कीए घड़ी ई भेलै ओ भेलै तऽ ओहि सबमे जे छै कि कैमरा लोक मंगाबै छै आओर फोटो घीच कऽ निकालै छै ओकरा सऽ तऽ कैमरा बला तऽ फोटो किछु बढ़िऑं जरूर निकलै छै मोबाइल बला तऽ किछु दै छै ई बात तऽ जरूर छै लेकिन लोक घरमे ही जादे आब फोटो घीचै छै ई सब बात छै घरमे